सीतामढ़ी जे छै ई ऐतिहासिक धरती छै ऐतिहासिक स्थल के जहाँ तक एहिमे बात कयल जाइ छै तऽ इहाँ जे पुनौरा धाम छै उहाँ पर माता जानकी के जन्म स्थली छै जे राजा जनक द्वारा अकाल पड़ल काल मे जब ओ हल चलाबै के शुरू केलथिन तऽ माता जानकी के इहाँ जे हय से जन्म भेल छनि उत्पत्ति भेलै तय काल बरसा भेलै जाहिसे लोग हर्षित भेलै आओर ठीक माता जानकी के जन्म स्थली से तहन चार किलोमीटर डाइरेक्ट जे छै दक्षिण मे हलेश्वर स्थान मन्दिर छै जहाँ भगवान शिव के स्थापित राजा जनक द्वारा कयल गेल छै आओर एहि के लेल ठीक हुनका सेन्टर मे जे ओ पुनौरा से अपने जहन देखल जेतै ठीक पुनौरा से जे है से एकदम सेन्टर हुनकर मिलै छै भै गेलै सीतामढ़ी मे एकरा अलावा जे छै सीतामढ़ी से कुछ दूर पड़ै छै स्थित ढिकुली धाम छै ओकरा बाद जे सीतामढ़ी के बात रह गेलै धरोहर के जे बात रह गेलै अपने लोक कऽ पहिले बता चुकल छै कि जन्म सीता माता के जहाँ जन्म भेलै एहि से जादा धरोहर कि होइ के चाही रह गेलै किताब उताब पाठ्यक्रम लेल जइ के लेल सीतामढ़ी मे हरेक तरह के ग्रन्थ के किताब मिलत छै मिलै छै आओर संग्रहालय लेल खोजल इहाँ परमिशन लेबक कऽ जरूरी छै अनुमति जहाँ तक रह गेलै कि राजा जनक के बिदेह राज के पहिले अधिनिस्त रहलैए एकरा अलावा जे हय एकरा इर्द गिर्द जे छै अपने के कुशेश्वर स्थान छै डिप्ली धाम छै हालेश्वर स्थान छै जे मुख्य रूपसँ आओर एहेन तरहके बहुत प्राचीन चीज जे छै सीतामढ़ी से जुड़ल छै जहाँ माता जानकी ही जन्म लेलखिन तऽ उहाँ कोन चीज कऽ कमी होतै लेकिन जहाँ तक सरकारे के ब्यबस्था छै ओहिमे कुछ तरहके त्रुटि भेल कारणसे ई ब्यबस्था छै एहि के लेल ओकरे स्थल मे मन्दिर मे संग्रहालय पर विशेषता छै आओर जे इहाँ पर जे पुरातन काल मे जे छै नहर हय एकटा निकलल छै जे डाइरेक्ट ओहि पर जाके रुकै छै एहि तरहसे ब्यबस्थित जगह छै आओर सीतामढ़ी के उल्लेख अपने करबे केलै कि अहाँ जे प्राकृतिक विशेषता भी छै जे सुन्दरता के मनोबल पुनौरा धाम मे अपने जाके घुमबै तऽ अपने के मिलतै प्रकृतिक विशेषता के ही कारण हय जे ई सभ चीज